आङो दिनैसिम ओह एसे बेरायनाया बेरायबाय नाथाय जोंनि बे क'क्राझारनि ओह क'क्राझार दिस्ट्रिकनि सिङाव थानाय ओ बे बावखुंग्रि हाजोआव थानाय ओह बोसोरावनो थांदोंमोन नाथाय थांनानै ओह गाखोलांबाय फुङावनो थांदों जों बिदिनो सात थासोआवनो सौहैनानै हाजोखौ गोखोहैबाय बिदिनो हाजो एसे गाखोनानै एसे गेजेराव मन्दिर दङ बेखौ खुलुमनानै थांबाय आोर बिदि थाङै थाङै थाङै जोङो गोजौआवबो मन्दिर दङ शिब मन्दिर आफा शिबनि मन्दिर बे मन्दिरावबो जों दर्शन लाबाय मन्दिराव थांनानै जोङो एकदम गोजौथाराव गाखोनानै जोङो फैफिनायाव बुहुत मेंनाय जादोंमोन मेंग्लिनानै जोङो ओंखारबोनायाव एसे खस्थ' जादों मानो खस्थ' जादों होनोब्ला अखा हानायबो जादोंमोन एसे आर थांलाय फैलाय लामाया एसे उसुबिदा जादों अखाजों लामाफ्रा लिमोनाय जादों फैनायाव बुहुत मेंग्लिनाय मोनदों खुनुरुखुम फैयै फैयै बिदि हाजोखौ मानखोबोनानै सो ओंखारनाय जादों नाथाय आङो बे बावखुंग्रि हाजोआव थांनानै जोबोद बे बि ओह फिफां लाइफां बेहाय समायना हाजो हाजो दखर दखर बिदिनो फिफां लाइफां थानाय बेफोरखौ नुनानै जोबोर गोसोआव गोजोन्नाय मोनदों माखासे पेस्टिभेलबो जादों बे बावखुंग्रि हाजोआवनो बेखौनो नुनानै उन्दैफोराबो गथ' गथ'यफ्राबो गोजोन्नाय मोनदों आरोबाव गोदानै हाजोआव थांनो होन्नानै गोसोखांनायबो जादोंमोन नाथाय ओह काजिगाव देबिटला साइटआव बे जोंनि दलं ज'रा फाहार बेबो फाहार मोनसे दलं जरा फाहार होन्नानै बावबो थांदोंमोन जों बेहाय जोंनि बाहायनो आफा शिब मन्दिर दङ बे शिब मन्दिर थांनानै दर्शन खालामनानै फैदों आरो आर माखासे बेसर नाग्रा जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक सिङावनो थानाय सर नाग्रा जायगायाव ओह लेंथिया फाहार होनानै मोनसे फाहार दङ बेबो नोगोर खस्थ'यैसो जोङो गोजौआव गाखोलांनांगौ खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ' आफानि दर्शन खालामहैनो होन्नानै जों खस्थ' मस्थ' खालामनो होन्नानै थांनानै आफानि दर्शन खालामनानै खुनुरुखुम जोङो ओंखारबोनाय जादों ओंखारबोनायाव जोबोर खस्थ' बायदि जायो नाथाय एकदम गोजौ नामायबोनायाव बोरैबा खायलेंलें बायजि मोननायाव गोसोआव गिनायबो मोनो फैनायाव मेंनायबो मोन्नाय बायदि जायो नाथाय मेंनायखौ दोन्नानैबाबो जों खुनुरुखुमबाबो जोङो गाहायाव बिदिनो थाबायनानैनो फैयो आरो फैनानै जों बिदिनो ओह रेस्ट लानानै दैफोर लोंनानै जोङो न' फारसे फैनाय जायो बेनो जाबाय आंनि बे फाहार गाखोनाय हाजो गाखोनायनि